ہاں ہیلو ہاں ہاں سر بولیے آپ کون اوہ سر دیکھیے میں ٹریول ایجنٹ ہوں اور میرا فیڈ بیک بہت بڑھیا ہے ہم لوگ پوری ٹیم ہے سر اور آپ کو گھمائیں گے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کتنے آدمی ہیں چار آدمی ہیں جی سر آپ کس پوتر استھل پر گھومنا چائیں گے آپ اچھی جگہ آپ کس یعنی کہاں گھومنا جانتے ہیں آپ اوہ مندر آپ گھومنا چاہتے ہیں تو دیکھیے سر میرے پاس مندر کا لسٹ ہے آپ بتائیں آپ کو کہاں کہاں گھومنا ہے دیکھیے سر ایک مدھوبنی مندر ہے جی جو کافی مشہور ہے اور لوگ آتے ہیں باہر سے یہاں گھومنے کے لیے یہاں ایک وشنو پد مندر ہے اور اک منگلا گھوڑی مندر ہے اور جل مندر ہے تو سر میں آپ کے آپ کو چاروں کی ساری باتیں بتا دیتا ہوں کہ کہاں آپ کو جانے میں اچھا رہے گا ویسے سر آپ آپ کہاں سے ہیں اور سہرسہ شہر گھومنا چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو سر میں آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ ڈیل فائنل کر دیں آ رہے ہیں نا آپ ٹھیک ہے سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیے سر چار آدمی ہیں آپ کو دو دن کا ٹور دیں گے ہاں دو دن کا ٹور دیں گے سر ایک آدمی پہ تین ہزار روپیہ خرچ آ رہا ہے تین ہجار ایک آدمی پہ خرچ آ رہا ہے سر آپ کو دو دن میں یہ چاروں مندر گھما کے پھر آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیے کیا سر آپ آپ ڈیل فائنل کرنا چاہتے ہیں تو سر آپ فائنل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ایڈوانس دینا ہوگا چار چار آدمی ہیں نا ٹوٹل تو چار آدمی ایک بندہ پہ تین ہزار بنتا ہے تو آپ ہم کو ایک ایک ہزار تینوں کا ایڈوانس اسی نمبر پہ مار دیجیے اور پھر ٹھیک ہے سر مار رہیں ہیں نا ٹھیک ہے سر دھنیواد